की बात की लै कहऽ कोन सबजी कोन सबजी लेबै बोलबैत तभिए ने ओ सबजीकऽ बारेमे करैला कतेक लेबै होएतै बीस किलो तऽ एबहो तभिए ने घर पर एबहो तभिए ने

हमे रामदेरीसँ बेगूसरायसँ कतेक सबजी लैके छौ तोरा कतेक सबजी लै कऽ छओ

ठीके छै आर कोनो सबजी लेबहो आँय हाँ पचास से कम नहि होएतहुँ हूँ आरो कोनो सबजी लै कऽ छओ हूँ से दश बीस रुपैआ कम होइ जइतै दश पाँच बीसगो बीस किलो कऽ कम करबै तऽ ओतना हमरो पोसाइ नहि ने खैतै बहुत हमरो खर्चा ने होइत छै ई सभमे इहए जे जोन लगबैत छै फेन ओकर बाद खुरपी पानि खाद बीज सभ दै छै फेन तोड़ैत छै भीड़ नहि छै देलियै से बीसगो रुपैआ छोड़ि देबऽ बीस किलो पर आर देब नहि ओना नहि छुटतौ ओतए नहि छुटतौ तब जा बेसी करबौ तीसगो रुपैआ तोरा छोड़ि देबौ तऽ सभ सबजी छै तऽ कोन सबजी लेबहो आरो बोलहो ने हाँ बैगनो छै बैगन अभी पचीस रुपए चलैत छै तरकारीके ओहए बीस बाइस चलतै केना चलतै कतेक बैगन लेबै बैगन लेबहो तऽ कते सात आठे किलो लेबहो ठीक छै होइ जेतै बैगन सभ सबजी घर पर पहुँचबाइ दियौ पोखरिआ